ओइ नों ना लाबोदों नामा औ आंनोथ' र' जेनेवबा दाहाय मा मा ना दं दा औ ओ आं बेखौसो लुबैदोंमोनलै एसे सिंगिखौ सिंगिखौ सबायजों जानो औ गाबोन मोनगोन ओ दे होनबालाय सेस्ता खालामदो जे उनाव एसे खम खालामगोन रा दे आदा केजि दे औ औ

औ बे न'आव सबायजों जानोनो

दे गाबोन होनबा हरदो दे औ गाबोन मोनबाबो जाया होनबा हो ओ आच्छा दे दस्राखौ नांथ'ला आंनो बेखौनो लानोसै

औ दे आं खोन्थागोन दे सोरबाफोर लायो खोमा

औ हेलौ औ औ खोनागासिनो दं दे औ ओहो दस्राखौ नांथ'ला ना गामियावसो सोरबा बिबावो नामा आं खबर हरगोन दे औ आं सोंलाबायनि मानसिफोरनाव सोरबा लागोन दां औ औ औ दे होनबालाय मा औ औ औ दामखौथ' खोन्थाखाबाय ओ दे दामाथ' बिदिनो जाबायना औ आच्छा दे दे औ दे उनाव एसे खम खालामना हरगोन रा बेखायनोथ होनदां औ बेनोथ'लै औ दे सोरबा सोङोबा आं खोन्थागोन

औ औ

दा नोंस्राबो हनै खरसा दंना लांलाय लाबोलाय बे नोंसोर अनबोलाबो औ दे